हमर मिथिलामे एगो कहावत प्रचलित अछि जे अतिथि देवो भवः जब यहाँ सब परिलक्षित छै जे हमसब अतिथिके जे छै से देवके तुल्य व्यवहार करै छिऐ आ ओकरा जे छै से हमेशा ओहि तरीकासँ हमसब ट्रीट करै छिऐ जे ओ हमरा लिए भगवान् तुल्य छिऐ चाहै ओ अतिथि केओ रहऽ हमर क्लोज हमर नजदीकीके रिश्तेदार रहऽ कि हमर दूरके रिश्तेदार रहऽ अगर ओ रिलेटिव छिऐ हमरा घर पर आएल छै तऽ ओकर हर सुख सुविधा ओकरा हर चीज अच्छा बेहतरसँ बेहतर दएके हमरा सबके ध्येय रहैए हँ हम अपन कोनो भी अतिथि अबैए तऽ हमरा तरफ जे छलए से नॉनवेजके बहुत प्रचलन छलै लोककेँ पसन्द करै छलै जे जे अहाँ मिथिलामे विविधता देखबै जे दरभङ्गा तरफकेँ मैथिल आदमी हाएत मैथिल ब्राह्मण हाएत विशेष करी कऽ ओ नॉनवेज नहि खाएब पसन्द करै छै पर हमसब बहुत चावसँ खाइ छलिऐ खाइतो छलिऐ आ खुआबितो छलिऐ मिथिला खुआबैएला अथी छै खाइ खुआबैएला ही बदनाम छै तऽ हमसब जे छै से अगर कोनो भी अतिथि आबै छै तऽ हम विशेष कऽनॉनवेज बनाबैके कोशिश करैत छी आ हमरा बनाबैमे बहुत आनन्द आबैए हमरा हम खुदेटा नहि बनाबै छी जे अतिथि रहै छै ओकरो हम ओहिमे इन्वॉल्व करै छीयै जे अहुँ हमर अपन सानिध्य दिऔ हमरा दुनू मील कर कऽ बनाएब बनेबै खेबै आ ओहिमे आनन्द एतै आ हमर सबके जे अतिथि रहैए पाहून रहैए ओकरो एकर जे छै से विशेष मजा आबै छै एहिमे ओहोसब बहुत ही एक्टिवली एहिमे जे छै से अपन अथी करैए पाट लए यऽ